हमरा मिथिलामे त्यौहारके रूपमे पाबनि पाबनिके रूपमे सबसे अच्छा दुर्गा पूजा मेला धार्मिक होइ छै मौसम आसिन रहै छै जाहिमे हल्का ठण्डो रहल सरद मौसम भेलै सरद मौसम भऽ जाइ छै दुर्गा पूजा दुर्गा माताके मेला लागै छै सबकिछु घुमै फिरैके जगह रहै छै मेला उठेला सबकिछु लागल रहै छै खाइ पे दर्शन करू पूजा दुर्गा माताके आरती देखू पूजा देखू आओर ओहिके बाद सरद मौसममे नवम्बरमे कातिकमे कातिकमे अहाँके आबै छै छठि छठि महापर्व छै ओहो पर अगर चाहै छथिन पर्यटक सब देखै लऽ आबै लए रुकै लए तऽ देख सकैत छथिन ओ सुबहके होइ छै पहिल अर्घ्य शामके लागै छै पाँच छओ साढ़े पाँच छओ बजे आओर सुबहके पाँच छओ बजे इहो देखैमे बहुत सुन्दर छठि पर्व मेला जकाँ लागै छै सब लोक हमसब मिथिलाञ्चलके सब पूरी तरह से सुति कपड़ा पहिरके निखण्ड तैयार होइ छै निखण्ड कपड़ा पहीरके आओर जाइ छै मेला देखै लए छठि देखै लए आओर अगर चाहथिन शरद ऋतुमे तऽ बहुत अच्छा छै मौसम अइ जगह मे ई मौसम मे जे अगर चाहथिन आबै लऽ पर्यटक सब तऽ बहुत अच्छा रहतैन